हय हांयेन पिच्चराची तिकेट काडलेली वल्लायणीचेर तें काडल्या खरें म्हणल्यार ती म्हाका ती पावल्या कांय ना ते खबर ना पयशे हे केल्या ते तुमी मातशी चॅकअप करा आनी म्हाका सांगात